जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जों जा नुनो मोनदों बेयो रायजो सरखारनिफ्रायनो जा एबा मिरु सरखारनिफ्रायनो जा जेरैबादि माखासे स्किमफोरनि गेजेरजों खामानि मावनो लादों बे खामानि मावनायाव जोङो नुनो मोनदों गोबाङैनो दावगानायखौ दिनै दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जेरै प्रधान मन्त्रि आवास जज'ना बे प्रधान मन्त्रि आवास जज'नानि गेजेरजों गोरिब न'खरनि मानसिफोरनो जेरैबादि न' गैयै मानसिफोर बे न' गैयै मानसिफोरनो न' न' बां लुनानै होदों न' बां गैयै मानसिफ्रा बेफोरबादि जज'नानि गेजेरजों स्किमनि गेजेरजों गोबांआनो न' मोननो हादों बेखौ मिरु सरखारानो हरनायाव गोबां गोरिब गुन्द्रानि मानसिफ्रानो बेखौ मोननो हादों ओंखायनो प्रधान मन्त्रि आवास जज'ना बेनि गेजेरजों जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गोबां गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रानो न' गैयै मानसिफ्रानो न' मोन्नानै गावनि थामोन्थाखौ आवगायलांनो हादों आरो बेफोरनि अनगायैबो दिनै सरखारनि गेजेरजों हरनाय मिरु सरखारनि गेजेरजों हरनाय आरो आसाम सरखारनि गेजेरजों हरनाय जे मिद दे मिल बे मिद दे मिल जज'नानि गेजेरजों दिनै गामियारि सिंनि बा नोगोर सहरनि मानसिफोरनि गथ'फोरनि जेनोखि फरायनाय बे फरायनायाव गोबाङैनो हेफाजाब होदों सहाय होदों बेखौ आङो नुनो मोनदों मानोना गोरिब गुन्द्रानि मानसिफ्रा जानाय लोंनाय जायफोरहा जोबोद माने खस्थ' बे खस्थ'नि गेजेरजों फरायसालिफ्राव फरायनायाव बिमा बिफाफ्रा जानाय लोंनायनि थागिदा लानांगौ जानायाव आरो गोरिब गुन्द्रानि थाखाय खामानि मावहैनांगौ जानायाव गथ'फोरखौ फरायसालियाव हरनायाव गोबाङैनो खस्थ' मोनोमोन दा बेफोरबादि मिद दे मिल नि गेजेरजों सरखारा हरनायाव गथ'फोरखौ फरायसालियाव जाहोनाय लोंहोनायनि बेब'स्था खालामनानै दिनै गोबाङैनो सहाय होगासिनो दङ दा बेनि थाखायनो आङो जा नुनो मोनदों बे सरखारनि गेजेरजों जेनोखि स्किमफोर हरनाय जज'नाफोर हरनाय बेफोर जज'नानि गेजेरजों गोबां गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोरानो फरायसालियाव दिनै फरायहैनो हानायनि खाबु मोननो हादों आरो गोबां बिमा बिफाफ्रानो गाव गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव थिसन्नो हायै अबस्थानिफ्राय थिसन्नो हानाय बे अबस्थाया फैदों आरो बेनि गेजेरजों हादोदाव गोबाङैनो गथ' गथायफ्रा लेखा रोंगोन बेखौ आङो मिजिंथिनो हादों